پانچ سو ستر چھ ہزار تین سو اسی اسی ہزار نو سو نوے پانچ لاکھ پندرہ ہزار دو سو نو لاکھ ستر ہزار آٹھ سو